دہلی کا فن اور ہنر عام دلی کے عام لوگوں کو جوڑتا ہے جیسے دلی میں کئی کلچر ایکٹیوٹیز ہو ہوتی ہیں کئی کلچرل فیسٹیول ہوتے ہیں اردو زبان کے اوپر ہندی زبان کے اوپر اور فن کاروں کے اوپر تو لوگ اس کو ان کو دیکھنے جاتے ہیں لطف اندوز ہوتے ہیں ان سے